छब्बी जनवरी रिपब्लिक डे फोर्टीन अक्तूबर हैप्पी बर्थडे फिफटीन अगस्त इंडीपैंडेंस डे टू अक्तूबर गांधी जयंती टवंटी फाइव दिसंबर क्रिस्मिस डे फस्ट जनवरी हैप्पी न्यू इयर